السلام علیکم میم وعلیکم السلام وعلیکم السلام میم جی ہاں ہمارے یہاں مرغ مسلم مٹن کڑھائی اور بیف نہاری پورے علاقے میں مشہور ہے خاص مصالحوں اور دیسی گھی میں تیار کی جاتی ہے میم جناب آپ میم ہم خالی دیسی مرغی لیتے ہیں اسے دہی ادرک لہسن گرم مسالے زعفران اور بادام کے پیسٹ میں میگنیٹ کرتے ہیں پھر ہلکی سی آنچ پر دم دیتے ہیں تاکہ اندر تک ذائقہ اتر جائے میم مٹن کڑھائی بھی ویسے ہی بنتا ہے لا جب آپ تازہ بکرے کے گوشت کو ٹماٹر ہری مرچ کالی مرچ لال مرچ اور کٹی ہوئی ادرک کے ساتھ کڑھائی میں تیار کرتے ہیں اور اوپر سے تازہ دھنیا اور ادرک کا ٹکڑا لگایا جاتا ہے جی میم شکریہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روایتی دیسی ذائقہ کا برقرار رکھا جائے جو پرانے ڈھابوں کی پہچان ہوتی ہے جی میم شکریہ ضرور تھوڑا وقت لگے گا میم کیونکہ ہم ہر چیز مطلب تازہ بناتے ہیں لیکن یقین کریں انتظار کا مزہ ضرور آئے گا آپ کو جی میم جی میم تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم آپ کو اچھا والا جواب مطلب بنا کے دیں گے آپ کو بس تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا جی میم تھینک یو